आङो बेंटल बाजारनिफ्राय बेगि सिग लाबोदोंमोन बिराद मोजां गुसु मोनथारो माने दामा बियो लादों बारस' लादों आमफ्राय बिराद मोजां सायसबो बिराद रङाबो नोगोद मोजां जि फसायनानै लाबोदों आं लाबोनानै सुफैबाय सुनायावबो रङाबो खारासै दाना बनानै उन्दुनोबो नोगोद मोजां गुसु जा मोजां मोनना लाबोनाया मोजाङानो जाफैमारदों